हम अभी हाल ही में बागेश्वर धाम गए थे बागेश्वर धाम वहाँ पर खजुराहो स्टेसन से उतर करके

बाईस तेईस किलोमीटर दूरी है वहाँ हम लोग पहुँचे खजुराहो तो हम पहले से भी गए थे क्योंकि वहाँ शिव का शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर है सात सौ आठ सौ वर्ष पहले का पुराना मंदिर है और वहाँ की मंदिर की चित्रकारी बहुत देखने लायक है लेकिन उसके बगल में अभी हाल ही में जो है बागेश्वर धाम प्रसिद्ध हुआ है बागेश्वर वो छतरपुर जिला में जो है गढ़ी गढ़ा गाँव है धीरेंद्र शास्त्री का जो है बहुत निवास स्थान है धीरेंद्र शास्त्री वहाँ पर लोगों को अपने जो है दीक्षा दे करके और लोगों भूत प्रेत बाधा शांत करवाते हैं वहाँ धीरेंद्र शास्त्री का वहाँ जो है हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर बगल में शंकर जी का मंदिर है सन्यासी बाबा का मंदिर है और बाला जी का मंदिर है वहाँ पर मंदिर की यही विशेषता है कि वहाँ पर एक जो है राज का पेड़ है उस घर से जो भी टच करता है या उसकी दृष्टी पड़ जाती है वो तो भुत प्रेत बाधा वाले अपनेआप खेलने लगते हैं और वहाँ उस स्थान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पर कोई आपसे एक पैसा नहीं मांगता है आपकी स्वेच्छा हो तो आप जो है दानपत्र में जो भी डालना हो अपनी स्वेच्छा डाल दीजिए लेकिन आपका जो है भाड़ा किराया जो लगेगा वो लगेगा लेकिन वहाँ पर आपके जो भी परेशानियाँ होगी दुःख वो प्रेत हो प्रेत बाधा हो जो भी हो वो दूर हो जाती है और इसलिए लोगों की भीड़ होती है और लोग जो है वहाँ जाने पर बागेश्वर धाम पर बाला जी सरकार का बागेश्वर धाम का इक्कीस चक्कर लगाना होता है उनके मंदिर का वो चक्र लगाने के लिए वहाँ पर सभी पहले तो सब कचड़ा था लेकिन आर सी सी सब ढलैया हो गई है और उसी ढलैया से जो है फेरी लगाना पड़ता है और सबसे बड़ी खासियत वहाँ की है कि वहाँ एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है और आदमी का जो भी दिक्कत परेशानी रहती है दूर हो जाता है ठीक हो जाता है चंगा हो जाता है उसके मन में शांति मिलती है वहाँ भी खाना भी दोनों भी आदमी को फ्री मिलता है